जहन हम बेसी दिनके लेल घर से बाहर चलि जाइत छी तहन अपन गाछीके देखभाल करऽके लेल आदमी रख दै छियै

रोज दिन घर पर आके खाना खा जाइया रातिमे ओतै सुतै छै ओकरा जे एकटा हमसब मजदूरी तय कऽ दै छी गाछीके बगलमे हमसब सब्जीके भी खेती करैत छी हँ तऽ ओ सब्जीमे के खेतीमे जहन काज करैया तहन ओतै से ओहि गाछीके देखभाल करैया मानेकि ओ हमर जे गाछी जे पौधाके जे बगान अछि ओ चारो तरफ से कटीला काँट से घेरल अछि कोनो मवेशी ओहिमे जल्दी नहि घुसि सकैया लेकिन तहनो कोनो आदमी ओहिठाम जाके पौधाके नुकसान नहि पहुँचाबै एकरा लेल आदमी हमसब नियुक्त कऽ के तहने जाइत छी कि जब तक बाहर रहलहुँ तब तक ओएह व्यक्ति ओहि पेड़के देख रेख करैया